पेन्टिंगमे जे चित्र या फोटो बनै छै ओहिमे बहुत बात अदृश्य छुपल रहै छै जे ओकरा देखनिहार या ओकरा समझनिहार ओ बुझि सकै छै कि एहि पेन्टिंगमे आत्मा या मनक गप या कोनो सामाजिक गप कोना छुपल छैक अगर अगर ओ बातकेँ ओ पढ़ि सकए हम अङ्कित करबै तऽ देखनिहार बुझनिहार ओहि भावनाकेँ ओ पकड़ि लेतै कि ई भावना की बता रहल छैक ई पेन्टिंगसँ तऽ ओ अन्दरकेँ भावनाकेँ समझि कऽ ओ ओहि प्रति आशक्त भय सकैए कि नहि एहि पेन्टिंगमे इहो भावना छुपल छै इहो भावना छुपल छै ई केवल फोटो मात्र नहि छियैक ई चित्र मात्र नहि छियैक एहिमे अनेक तरहकेँ भावना समाहित छैक ढुकल छैक जे लोक ओकरा देखिकऽ पढ़िकऽ समझि सकैए आ अपन भावनाकेँ विकसित कए सकैए